अ औ नोंगौ मामोनबा नोंगौ मा लेखाबा नांगौदा लेखानि मुंखो खोन्थानो हागोन नामा

बेखौ नायग्रो नांगोन आं बेखौ नायग्रोनानै नोंनो एसे एसे उनाव खोनथा हरगोनर' आं नायग्रोनो दै औ आं नायगिरगासिनो दङ र' दखानाव मोननाय बिजाबफोरखो लाना फैनाय जाया आरोना खायसे खायसेखो एसे बायनाय मानसियाव मोना बेखायनो एसे नायनांगौ लानानै फैनांगौ जायो नायनानै गैथ'आलै ओहो गैया ओहो बे ओहो लाना फैनाय जाया उनाव उनाव लाबोना होब्ला जागोन दा औ अर्डार खालामना लाबोना होफैसै आङो ओमफ्राय नाङा नाङा एडभान्स नाङा ओमफ्राय नांथ'आ आं ओजा ओजा सोंहरग्रोगोन आं जे दुखानाव लायो ओजानिफ्राय लानानै फैयोनालाय आङो ओइ गुवाहाटिनिफ्राय लानानै फैयोना एसे ओजा सोंनानै माबानानैसो आं खोन्थासिगोन लागोन सानब्रै सानबासो सानब्रै सानबासो लागोनबायदि नांदों मानो होनब्ला ओजाबो दङना गैयाजा सोंग्रोनांगोन औ मोनगोन देवबार जायो इदिब्लाबो जागोन ओ ओ जागोन नों माहानिमोनलाय मुंखो मुंखो खोन्थानो हागोनदा दे जागोन दे आं औ औ जागोन दे अ जागोन दे ओ नों फैयाब्लाबो सोरखोबा हरब्लानो जाबाय आं हरगोन दे उम दे ओ